हैलो स्कूल की नेई आंदे तुस नमस्ते स्कूल की नेई आनी होनी अपनी मम्मी कन्नै गल्ल करवयां ते स्कूल क्योंकि पेपर देने है कि नेईं देने हैन नेई ते हून किन्यानि छुट्टियां होई गेइयां न पता ऐ हां ते फिर आपू समझ होनी चाहिदी ठीक ऐ कल आई जा नेई ते फिर घर मिगी आपू आना पौना क्योंकि गल्ल की नेईं आने होन्ने तुस तुसें स्कूल आना हून ते